हेल' सोर बुंदोंमोन औ सोर बुंदोंमोन

औ औ औ औ औ सिल्कआथ' जोंनावहाय इण्डास्ट्रि दङ जोंनि इण्डास्ट्रिनि नामा बारदै सिख्ला सिल्क इण्डास्ट्रि आरोखि जोंना बेवहाय बर' आइजोफ्रानो गासिबो खामानिखौ मावजोबो एम्फौ फिसिनायनिफ्राय लानानै फिथोब दिहुन्नाय बेनिफ्राय खुन्दुं फिथोब माबानायनिफ्राय इन्दि खुन्दुं दिहुन्नाय आरो सि दानाय गासिबो जोंना प्रसेसा बेवहायनो जाजोबो आरोखि जोंनि इण्डास्ट्रियावनो जाजोबो औ दा औ औ एम्फौखौबो बेयावनो लायो बेनिफ्रायनो खुन्दुं दिहुन्नाय जायो औ लुखायो जोंनावनो औ जोंनावनो लुखायो जों आखायजोंबो लुयो मेसिनजोंबो लुयो जोंना बेवहाय ट्रेडिसिनेलबो दं आरो मडार्न टेकन'लजिबो दं ट्रेडिसिनेल होन्नानै बुङोबा जोङो निजा फिथोबखौहाय आखायजोंनो दांनाय दांनाय जोङो माबायो दिहुनथारो ओमफ्राय आरो मेसिनजों होनबा इन्दि लुग्रा मेसिन दंखायो नालाय दा बेजोंहाय दिहुन्नाया खुन्दुङा फाथ्ला जायो आरो रिफाइन जायो फाथ्ला दा मोन्नै टाइपनि थायो बै माबाया आखायजों दिहुन्नाया जिया एसे मथा जायो ओमफ्राय मेसिनजों दिहुन्नाया जिया एसे फाथ्ला जायो आरो खुन्दुङा बेबायदि आरो औ औ औ इन्दिनि गासिबो प्र'डाक्टखौनो बानायो जों खुर्टि बानायो गासिबो बानायो कुसुन कभार इन्दिनि दख'नाखौ जोङो लवेस्ट टुयेन्टि फाइब थावजेनाव फानो फसिस हाजार जोमग्राया बिदिनो टेन थावजेन ओइट थावजेन बेबायदि आरोखि औ औ नायफैनो हागोन औ औ औ औ औ औ आंनाथ' मबाइल नाम्बारा बेनो औ ओमफ्राय जोंना लकेश'ना आदाबारि बारदैसिख्ला ओमफ्राय इन्दि फार्म बेवहाय नायफैबानो जाबाय लामायावनो साइन बर्ड दंखायो

औ औ भिजिट खालामफैनो हागोन ओं दे थेंकिउ औ